میری سب سے من پسندیدہ کتاب باغ جنت ہے جس کا میں مطالعہ کرتا ہوں تو بےحد مجھے خوشی ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر اس کتاب کو مطالعہ کرنے سے مجھے بہت ساری نالجیں حاصل ہوئی ہے اور جس چیز کے بارے میں چاہے نکال لیں اور اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں اور اس سے بےحد ہم لطف اٹھاتے ہیں